नोंथांनिफ्राय आङो शपिं खालामदोंमोन नैरोजा रांनि बेवहाय आङो फ्रि कुपन मोन्दोंमोन बेवहाय आङो कुपननि सोलायै रां मोननो लुबैदों मानोना आङो नेक्स्त टाइमाव बेखौ शपिं खालामनो हायो